साधन सुविधांचो अभाव दिसून येता म्हळ्यार शाळा मुखार भुरग्याक खेळपाक जाय तशे जाय तशीं मैदानां ना त्याच बरोबर वेगळे वेगळे प्रयोग करपा खातीर लॅबॉरट्री ना

त्याच बरोबर शाळेनी आतां कॉम्प्यूटर लॅपटॉप हाची खूप गरज आसा हाचोय बी खूब अभाव दिसून येता